महाराष्ट्रा में अलॻि अलॻि भाषा हुजण जे करे सरकार कॾहिं बि कंहिंमें बि भेदभाव न रखियो आहे बल्कि शागिर्दनि जी जंहिं बि तरीक़े सां हुननि जो अभ्यास कराए सघिबो आहे उहो सभु सरकार कराइण जी कोशिशि कई आहे अलॻि अलॻि भाषा जे लाइ उन्हनि साॻी भाषा जा मास्टर ऐ मास्टरणियूं रखियूं अथईं जीअं कंहिं बि कंहिंखे बि कुझु बि तकलीफ़ु न अचे ऐं हर कोई पंहिंजो अभ्यास चङीअ तरह पूरो करे सघे